सूर्य भगवान को सुबह नहानेके बाद सूर्य भगवानके सुबह नहायके देहके भिजा कपड़ाके जल चढ़ाबैत छियै आओर माथा कुमकुम लगाबैत छियै बिन्दी लगाबैत छियै स्नान उस्नान करिके पवित्र होके जाइत छियै पूजा पाठ करय मन्दिरमे पूजाके लेल जेना दरगाह छै जेना व्रत रोजा आ एहि तरहके कतेको धार्मिक प्रथाके की महत्व अछि अहाँक संस्कृतिमे छै सूर्यदेव बहुत अच्छा सूर्यदेव बहुत अच्छा देवता छथि ओकरा जल चढ़ा चढ़ाबै चाहिए सुबह सुबह उठिके सूर्यदेवके नहा धोइके जल चढ़ाबै चाहिए हम तऽ सुबह उठि जाइत छी ओकरा बाद सूर्य भगवानके मन्दिर जाइत छियै ओकर बाद जल चढ़ाबैत छियै बिन्दी लगाबैत छियै कुमकुम लगाबैत छियै नया साड़ी नया कपड़ा पहिन लैत छियै अपन अपन घरमे भी पूजा पाठ करिके अच्छा छै सूर्यदेव मिश्री चढ़ाबैत छियै दूध चढ़ाबैत छियै तुलसीके पूजा करैत छियै तुलसी भगवानके पूजा करैत छियै सूर्य भगवानके पूजा करैत छियै जल चढ़ाबैत छियै उपासना उपास करैत छियै सोलह सोमवारीके उपास करैत छियै सोमवारी करैत छियै सोमवारीमे पूरा दिन उपवास रहैत छियै ओकर बाद फिर पूजा उजा दश बजे पूजा उजा करिके ओकर बाद फलाहार करैत छियै शर्बत पियैत छियै ओकर बाद पूरा दिन भूखले प्यासे रहैत छियै ओकर बाद फिर शाममे पूजा करि ओकर बाद फलाहार करैत छियै फिर सुबह उठि कर फिर पूजा करैत छी पूजा करिके तबसँ हि नमक खाइ छियै नहि तऽ नमक नहि खाइ छियै सोमवारी जे करैत छियै तऽ हिन्दू धर्ममे पूजा पाठ करना चाहिए